हांव म्हजें चित्र रंगोवपाक पुस्तकां चित्रां इंटरनेट हांचो वापर करतां तशेंच म्हाका दिसता ते भाशेन हांव म्हजे कलेचो वापर करतां खंयचो रंग वापरतलें कसो वापरतलें खंय वापरतलें हें सगळें हांव पयलें चित्तां पळयतां आनी मागीर म्हजें चित्र रंगोवपाक सुरू करतां